जोंनि एरियायाव फिल्टारखौ गोबां धोनि धोनिफ्रा गिदिर गिदिर बानायो मानो होनोब्ला बिस्रा रां रुफा दङ जोंफोर इसे खम मुलाम्फानि मानसिफोरा जों फिसा बानायनांगौ जायो मानो होनोब्ला अनजिमाखौ लानानैबो जायो सुबुं अनजिमाखौ जोंनि सुबुं अनजिमाया जोबोद खम मानो होनोब्ला आंहा साथामल' सासे आंनि हिनजाव सासे गथ' आरो आं साथाम मानसिनो जोंनो सानसेयाव दैखौ दाइनजि लिटारल' नांगौ दाइनजि लिटार जुदि दै नांगौब्ला जोंनो फिसा फिल्टारब्लानो जायो बिखायनो जोङो फिसा फिल्टारखौनो बाहायो अदेबानि जोंनि न'खराव मटर गैया फारसेथिङै मटरखौ लानो हागौमोन नाथाय लाइनाबो थिख नङा लाइन डिपार्मेन्टआ मोब्लिबो होआ जोबोद जोंनियाव खम सोलियो खम सोलिनायनि खार'नानो जाबाय जोंनिखै लाइनफ्रा जस'बाय थायो इखायनो जों मटर आइजें आयला लानो गोब्राब जायो इखायनो जों मटर लानो हायाखै अदेबानि गोबां धोनि धोनिफ्रा मटर लायो मटरजो गेदेर गेदेर फिल्टार बानायो फिल्टार बानायनानै जाय फिल्टारानाखि एक सिएम दुइ सिएम जानाय फिल्टार बाहायो बिसोरो बिसोरनिफ्राय गोबां आजादि मोनो नाथाय जों रां रुफा गैयि मानसिफ्रा एसेबां आजादि मोननो हाथ'आखै जोंनि मुलाम्फाया खमनि जाहोननि थाखायनो जोंफोरो नांगौ मुलाम्फा सोरजिनो हायिनि जों गोजोननायखौ एसे खमै मोनबाय दं बिखायनो गसाया जि इसि जोंनो मुलाम्फा होदों जि एसे खर'होदों जों बेखौ लानानैनो बे फिसा फिल्टारखौ लानानैनो जों सोलिबाय दं फिसा फिल्टाराबो जोंनि मुलाम्फानिफ्राय फैनाय जों मुलाम्फाखौ गोबां खामायनो हायाखै बिखायनो जों दा फिसा फिल्टारजोंनो सोलिबाय दं जोंनि एरियायावथ' ओरैनो बा गिथाव बाथाव मुलाम्फा गोनां मानसि दङ बिसोरो ओरै बायदि फिल्टार लायो गिदिद गिदिद बिसिनि हिनजाव गथ' गथाय गासैबो खिनाय हासुनाय उन्दुनाय जानाय लोंनाय गासिबो बुस्थुआनो बिसिना एखदम साफा मानो होनोब्ला खिनो थाङोब्ला बिसोरो फिल्टारनि दै सरना लाना थाङो मोसौ दै दौब्लाबो बिसोरो फिल्टारनि दैखोनो दौवो बोरमा दै दौब्लाबो बिसोरो फिल्टारनि दैखोनो दौवो सुयोब्लाबो बिसोरो फिल्टारनि दैखोनो सुयो माखासे बे नैजिब्रै घन्टा समनि गेजेराव जेसेबां सम दं बिसोरो बे सरनायजोंनो बाहायजोबो मानो होनोब्ला बिसा मुलाम्फाया गोबां बिखायनो बिसोरो एसे गोजोननायखौ बारा मोनसिनो जोंफोरा मुलाम्फाया खम नालाय बिखायनो जोङो गोजोननाया खम दं मानो होनब्ला मुलाम्फा गैयिनि जिउ जारिमिनफ्रा गोजोननाया खम जायो इखायनो जोङो फिल्टार फिसाखौ लानो नांगौ जायो जुदि जोंबो जुदि एसे मुलाम्फा गोनां जानो हानायमोनब्ला अब्ला जोंबो गिदिर फिल्टारखौ लागौमोन बिनि थाखायनो जोंफोर फिल्टारखौ गिदिर लानो हायाखै अदेबानि मुलाम्फाया जोंनि गोबां जायाखै दा मा बुंनो जोंनि नोगोरावथ' गिदिद गिदिद मुलाम्फागिरि दङ बेफोरनो बेफोरबादि फिल्टारखौ लानानै बिसोरो गाहामैनो गोजोननाय लायो जों खिन्थु गोजोननाय लानो हाथ'आखै बिनि थाखायनो आंहा एसे दुखु दङो जों मानो मुलाम्फागिरि जानो हायाखै मुलाम्फागिरि जुदि जानो हानायमोनब्ला जोंबो बिसोर बायदि गाहामै गोजोन होनो हागौमोन आंबो आंनि गथखौ फिल्टार दै सरनानै ओम टयलेटआव थांनो होनो हागौमोन फिल्टारनि दै सरनायखौ लानानै आंनि फेमेलिखौ थुखैनो हागौमोन बा दुगैहोहोनो हागौमोन मोसौ दै दौनो हागौमोन बिदिनो नैजिब्रै घन्टा समाव जेसेबां नांगौ बेखौ आंबो गोजोननाय लानो हागौमोन दा जोंनि मुलाम्फाया खम नालाय बेखायनो आं फिल्टार फिसाखौनो लाथ'नाय जादों